हँ ठीके छै रोड सब बढ़िआँ नहि छै मुजफ्फरपुरके रोड सब बढ़िआँ नहि छै नीक नहि छै व्यवस्था नीक नहि छै नहि तऽ हँ नहि हँ नहि करैत अइ ढङ्गसँ नहि करैत अई मुखिआ सरपञ्च नहि करैत अइ काज नहि करैत अइ रोड सब पर ध्यान नहि दय छै मुखिआ सरपञ्च नहि दै छै ध्यान ओएह मुजफ्फरपुरमे ओएह उपजनी तऽ ओएह अखन सीजन ओएह छै तऽ ओएह गहुँमे सब अखन तऽ नया ओएह फसल छै गहुँम सब उपजल धान उपजल मुजफ्फरपुरमे गहुँम धान इएह सब उपजल सरकार सरकार नहि ने देखैत छै अपने अपन लगाउ करू पटाउ सब चीज करू सरकार ओतेक मदद नहि ने करैत छै अपना घरसँ अपन अथी करू ओतेक रोडो सब पर ध्यान नहि करैत छै मुखिआ सरपञ्च नहि देखैत नहि किछु नहि किछु नहि किछु नहि अबैया नहि केओ करैत छै जिला परिषद आ मुखिआ जीत गेल बस चैनसँ सुति गेल नहि ओसब नहि देखैत छथिन किछु नहि रोडके नहि गाँव देहातमे किछु नहि देखि रहल छथिन बुझल चलैत छै चलैत छै कहुना चलैत छै नहि छै एतेक नहि छै प्राइवेट बला चलल मारे भीड़ भरक्का रहैत छै कोनो सरकारी बला बस छै प्राइवेट सब चलैत छै अपन भीड़ रहैत छै बहुत दिक्कत छै बहुत दिक्कत हँ हँ भेलैया भेलैया की करबै अहाँकेँ ओतऽ खेती बाड़ी भेलैया ओ कथी सब भेल छै ओ हँ ओएह सीजन छै अखन आलूए तालूए होइत छै गहुँम होइत छै सहए सब भेल बढ़िआँसँ खेती भेलै ने हँ तऽ

ठीक